लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े कोह्दे घर निं होंदे हैन सारें दे घर होंदे साढ़े घर बी होंदे आंढी गोआंढियें दे बी होंदे होर इसी मतलब इसी मतलब इसी सुलझाना बी साढ़े हत्थै च गै होंदा इस सुलझाना बड़ा अस ते चलो नेईं सुलझाई सकदे साढ़े सौह्रा साह्ब पैंच सरपैंच न इसलै ओह् ग्रांऽ दे पैंच न इस ग्रांऽ बिच बी बड़े जादा लोक आपूं बिचें लड़दे झगड़दे न आपूं बिचें सस्स नूहं मरोंदियां ते दरानी जेठानियां मरोंदियां आपूं बिचें गै ननान भरजाइयां मरोंदियां ते ओह्दे च साढ़े सौह्रा साह्ब जंदे न ओह् इस ग्रांऽ दे पंच न ओह् जाइयै सुलझांदे न ओह् जाइयै समझांदे न दौनों गी उ'नेंगी बैठांदे ते उ'नेंगी समझांदे न कि ऐसा नेईं करना आपूं बिचें मतलब कि आपूं बिचें किट्ठे होइयै रौह्ना ते किट्ठे च गै एकता एकता च गै प्यार होंदा सारा किश इक्क बनियै र'वो इक्क गै बनो ते इक्क बनियै र'वो ते ते इत्थें लड़ाइयां झगड़े बड़े किस्म दे होंदे न जगह जमीनें दे निं होंदे सारे इत्थें कुदै जगह जमीनै दे बारै च लड़ाइयां झगड़े होई गे उसी मकाने आस्तै साढ़े साढ़े अपने गै रिश्तेदार न साढ़ा आपूं उत्थै ब्याह् जुड़ेआ हा ते उनें ई सद्देआ हा ते ओह् आए हे साढ़े घर ते उ'नें साढ़े कशा माफियां मंग्गियां हियां ते उस लड़ाई गी मतलब कि उसी लड़ाई गी खत्म कीता हा कि अज्ज दे बाद अस थुआढ़े कन्नै कोई बी लड़ाई झगड़े आह्ली गल्ल निं असें इक्क बनियै रौह्गे ते एकता बिच गै इक्क बनियै रौह्ना अस बी इ'यै चाह्न्ने आं कि जि'यां अस इक्क आं ते इं'या तुस बी इक्क बनियै र'वो सारी दूनिया च प्यार होना चाहिदा आपूं बिचें आपूं बिचें मतलब कि लड़ाई झगड़े च केह् रक्खे दा अज्ज एह् जिंदगी बार बार थ्होनी निं ऐ अगर लड़दे गै रौह्गे ते जीना कदूं ऐ दुशमनी गै इक्क दूए कन्नै करदे रौह्गे ते जिंदगी कदूं जीनी इस गल्ला ते जीने आस्तै लड़ाई झगड़े निं प्यार कन्नै रौह्ना चाहिदा ऐ होर अगले गी बी प्यार देना चाहिदा लड़ाइयां निं करना चाही दियां अगर लड़ाई करो ते उसी खत्म बी करो शुरू ते करो पर उसी खत्म बी करो बड़ियां लम्मियां निं खिच्चनियां ते लड़ाइयें बिच किश निं रक्खे दा लड़ाइयां साढ़ी साढ़े आस्तै मतलब कि साढ़े घर बरबाद गै करदे आबाद निं करदे इत्त गल्ला लड़ना निं चाहिदा खुश बनियै रौह्ना चाहिदा होर इक्क बनियै रौह्ना चाहिदा